हय आमच्या शाळेंत आमच्या शाळेंनी सांगें तालुकाच्या शाळेंनी उदकाची पुरवण भुरग्यांक दितात आरोतलें उदक दितात बुक्स दितात आनी मिड डे मील सुद्दा तांकां दितात आतांच्यो टिचरी भुरग्यांचे खूब कॅअर घेता तांकां एक्स्ट्रा टायम लेगीत तीं शिकयतात

तांकां प्रत्येक भुरग्याक आपलो टायम दिवन ती घेवन बसतात आनी तांची उदरगत जावची अशें तीं विचार करतात